हलो जय झूलेलाल दीदी घणो बजट अथव तव्हांजो जी मारुती सुज़ूकी ऑल्टो वठो उहा तव्हांजे फैमिली लाइ इलाही कंफर्टेबल हूंदी घणा मेंम्बर आहियो तव्हां फैमिली में जी त हुनमें तव्हांखे पंजें लखें जी बजट में सेंकड हैंड वारी वठिणी पवंदव छह मेंम्बरनि जे हिसाबु सां जेकी मां तव्हांखे ॿुधाईमांव उहा चार मेंम्बरनि जी गाॾी आहे जी हुनमे तव्हांखे मारुती सुज़ूकी जी पंहिंजी स्विफ्ट डिज़ायर ईंदी आहे उहा तव्हांखे पंजे लखें बजट में सेंकड हैंड हूंदी आहे इलाही सुठी गाॾी आई आहे असांजी कंपनी में उहा तव्हांजी फैमिली लाइ सही रहंदी हुनमें कलर हिकिड़ो कंपनी में आहे वाइट कलर आयो आहे हिकिड़ो ग्रे कलर आयो आहे हिकिड़ो रेड कलर आयो आहे टे कलर कंपनी में अवेलेबल आहिनि नईं गाॾीअ में ईअं आहे की तव्हाजो बजट पंजें खां छहें लखे जो आहे तव्हां मेम्बर फैमिली में वधीक आहियो हिन हिसाबु सां मां तव्हांखे सजेश्न ॾियां थो की हिअ कंपनी मे जेकी गाॾी आई आहे उहा घटि अघ जी गाॾी इलाही सुठी आहे कस्टमर हुन जी इंस्टोल्मेंट नथो भरे सघे त हिनकरे कंपनी वारा हूअ गाॾी खणी आई आया आहिनि जी उनमें तव्हांखे उनमें तव्हांखे छह सर्विसूं मिलंदियूं जी तव्हां कंपनी में उहा सही सर्विस कराए था सघो ॿीं महीने टीं महीने जीअं तव्हांखे सुठे सां हुजे जॾहिं तव्हांखे टाइम मिले तव्हां छह सर्विसूं कराए था सघो जी हिनमें असांजी कंपनी इंश्योरेंस बि प्रोवाइड कराईंदी आहे जी हिनमें तव्हांखे पंजें लखें जी गाॾी में ॾेढि लखु रुपियो डाउन पेमेंट ॾियणो आहे बाक़ी तव्हांखे टे लख कंपनी तव्हांखे लोन करे ॾींदी असांजी कंपनी इंश्योरेंस ऐं लोन ॿई करे ॾींदी आहिनि ई एम आइ तांखे मिनिमम कंपनी तव्हांखे पंजवीह हज़ार जी ई एम आइ करे ॾींदी मंथ जी ठीकु आहे तव्हांखे जॾहिं दीदी समय मिले तव्हां अचो असांजी कंपनीअ में हिकु दफ़ो तव्हां गाॾी अची करे ॾिसी वञो पोइ असां तव्हांखे ॿुधायूं था जेके डॉक्यूमेंट खपनि तव्हां डॉक्यूमेंट खणी अचिजो जी जी जी डेमो आहे असां ॾे तव्हां हुनमें टेस्ट ड्राइव करे था सघो जी दीदी तव्हां अचो समय कढी करे असां तव्हांजो इंश्योरेंस बि हुनमें थी वेंदो ऐं लोन बि थी वेंदी पोइ तव्हांखे असी परसेंट तव्हांखे भरिणी रहंदी जी दीदी तव्हां समय कढी करे अचो असांजी कंपनी तव्हांखे गाॾी प्रोवाइड कराए ॾींदी